जेके छोकिरियूं शहरु में रहंदियूं आहिनि उन्हनि खे वधीक सुख सुविधाऊं मिलंदियूं आहिनि खेॾणु जे मामले में पढ़ाईअ जे मामले में नौकरीअ जे बारे में तमामु उन्हनि खे ॾाढी सुख सुविधाऊं सुठियूं मिलंदियूं आहिनि ऐं जेके छोकिरियूं गांव में रहंदियूं आहिनि उन्हनि खे एॾी सुठियूं सुख सुविधाऊं बिल्कुल बि न मिलंदियूं आहिनि उन्हनि खे पढ़ाई खेॾणु नौकरी या किंहिं जे बि बारे में सुख सुविधाऊं न मिलंदियू आहिनि ॾाढियूं सुठियूं ऐं जेके छोकिरियूं शहरु में रहंदियूं आहिनि उहे पढ़ाईअ में ॾाढियूं सुठे सां वञयूं थी सघनि पेई पढ़णु जे लाइ कॉलेजु थियूं वञी सघनि सुठी वॾी यूनिवर्सिटीअ मां थियूं पढ़ी सघनि पियूं ऐं हूअ ई पढ़ाई करणु खां पोइ उन्हनि खे सुठियूं सुठी नौकरियूं बि थियूं मिलनि पियूं वधीक पेसा थियूं कमाए सघनि पियूं ऐं उहे जेकी शहरु में छोकिरियूं रहंदियूं आहिनि उहे ॾाढो अॻियां थी वधी सघनि पियूं उहे पंहिंजो भविष्य खे सुठो थियूं ठाहे सघनि पियूं पर जेके छोकिरियूं गांव में रहिंदियूं आहिनि उन्हनि खे एॾी सुठियूं सुख सुविधाऊं न मिलंदियू आहिनि जीअं कि हू पढ़ाई न थियूं करे सघनि पियूं जेकॾहिं उहे पढ़ी बि थियूं सघनि त फ़कत ॾह ॿारहां दरिजे ताईं थियूं पढ़ी सघनि उन खां अॻियां जेकॾहिं कंहिं जी इछा आहे पढ़ण जी त ॾाढे घटि ॾणे जेके घटि छोकिरियूं आहिनि उहे थियूं पढ़ी सघनि पियूं ऐं जेकॾहिं उहे पढ़ाई करनि बि थियूं अॻिते ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जेकॾहिं गांव वारियूं छोकिरियूं करनि बि थियूं त उन्हनि खे उते पंहिंजे गांव में उन्हनि खे न मिलंदो आहे मौक़ो नौकरी करणु जो या एॾो ॿाहिरि वञणु जो ऐं अग॒रि जेकॾहिं उन्हनि खे मौक़ो मिलेनि बि थो नौकरी करणु जो गांव में एॾी सुठी पगार उन्हनि खे नथी मिले त इन करे जेके शहरु में छोकिरियूं आहिनि ऐं जेके गांव में छोकिरियूं आहिनि उन्हनि में फ़र्क़ु आहे जेके शहरु में छोकिरियूं आहिनि उन्हनि खे ॾाढी सुख सुविधाऊं सुठियूं मिलंदियूं आहिनि